हा हलो जय झूलेलाल हा ठीकु आहियो भेण तव्हां हा ॿार बच्चा सभु ठीकु अथव हा बसि मूंखे तव्हांखां ॾाढो ज़रूरी कमु आहे मूंखे तव्हां में ज़रूरी कमु आहे हिकु ड्रैस सिबाईणी हुई जल्दी ना आई आहियां न उहो ई न टाइम नथो मिले ॿारनि जे पुठियां ॿार घरु में कमु कनि था हुननि खे नास्ता रसोई ऐें हीअ सभु ॾिए ना त टाइम ई नथो मिले त मां चओ फ़ोन करे त तोसां ॻाल्हाइ वठां अरे मां त छॾिंदमि हो मूंखे पकिड़े पकिड़े वेठिया आहिनि पकिड़े अच्छा ॿुधो न मूंखे ड्रैस सिबाईणी हुई हिकु तकिड़ो सिबी ॾिजो प्लीज़ तकिड़ो सिबी ॾिजो तव्हां ई स सघंदो मूंखे ख़बर हुजे मां पहिरों ई ॿ टे ड्रैसियूं सिबाइ रखां हां तोखां तुंहिंजी सिलाई वणंदी आहे मूंखे फिटिंग सुठी थी वेंदी आहे सुठो ॿिअंदो आहे कर यारु कुझु सिबी ॾिजे जेका तोखे ॾिनो मां सुबी ॾिजाइ छा होल्ड करे अच्छा होल्ड करे रखियो थी उनखे ॿुधाइ छॾिजे हुननि खे ॿुधाइ छोती मूंखे सिबी ॾिजाइ न त ड्रैस वठ सौ ॿ सौ वधीक वठण में छा आहे छा खपे ओ ॿियो हफ़्ते ताईं सॉरी ईअ न चओ यारु सॉरी सॉरी सॉरी नालो मटे छॾ मूंखे खपंदी आहे सौ ॿ सौ वधीक वठ न कंहिंखे ॿुधाइ छोती मां फ्रैंड खे सुबी थी ॾेआं पर सौ चारि सौ वधीक वठिजाइ पर ड्रैस त तुंहिंजी सुबियल मिलंदी न ॿिया टेलर न ॾाढो लूज़ था सुबी ॾियनि हुननि खे फिटिंग अचेई नथी मुंहिंजी हा ॾियारी हुई न ॿियो छा हाणे ग्राहक इयो फ्री हूंदा न टेलर अरे मूंखे ख़बर हुजे आहे त टे चारि ड्रैसियूं अॻिमें ई सिबाइ रखां हा मां पहिंरे कपिड़ा पसंदि कंदुमि न कपिड़ा पसंदि करण वयमि त अचनि नथा मुंहिंजी धीअ चए थी भई मूंखे वठी हल कपिड़ा पसंदि क तुहिंजा कपिड़ा मां पसंदि कंदमि मां मुंहिंंजा कपिड़ा तू पसंदि छो कंदीअ मां पाण कंदमि तू पंहिंजा वञी कर ज़रूरी हिकु पार्टीअ ते वञिणो आहे यारु पार्टीअ ते वञिणो आहे हा हा त पोइ रेडीमेट वठां ती रेडीमैंटियूं इहे सभु जूं बाइयूं लूज़ लूज़ सभई ईअं लॻनि थियूं पूरै फिटिंग सां सिबिजी ॾींदी आहीं माप बि सुठी वठंदीमाव ख़ाली तुंहिंजे लाइ थी मां निभाया हा घणियूं ड्रैसियूं सिबणियूं थी

बसि विच में मुंहिंजी हिकु ड्रैस घुसाए छॾ न हिकु ई थी मां ॾह ड्रैसियूं थोरी थी घुरियां हिकु ई ड्रैस चवां न मां तोखे सिबी ॾिए थी चारि पंज सौ वधीक वठंदा यारु पैसे जे केरो इहो आहे पर मतिलबु तुहिंजो विचित्र यारु पार्टीअ ते वञी सभु फिटिंग सुठी हूंदी आहे त रैअर लॻंदो आहे ड्रैस पाण खे ई रैअर लॻंदो आहे ॿियो कोई ॾिसे हा ॿुधाइ न हा पंज सौ वठेसि वञेसि वांदो न आहे छा आहे हुन फिटिंग सुठी हूंदी आहे न ईअं लॻंदो आहे की ॿई मां पार्टी ते आई आहियां ईअं लॻंदो आहे त ॿियनि जी लूज़ अरे हाणे ख़बर पई आहे असांजे हित पार्टी जाम थींदियूं आहिनि हाणेई ख़बर पई आहे पार्टीअ जी त मूंखे ॿी ड्रैस आयो पर उहो वणे नथी त मां त हीअ ऑल्टर कराइ ऑल्टर में मजो नथो अचे ऑल्ट्रेशन में मूंखे मजो ई न ईंदो आहे त मां चवां पई थोरो भई फिटिंग हुजे त केरु बि ॾिसो त सही असांखे भई आया आहियूं पार्टीअ ते ड्रैस जी त फिटिंग थींदी आहे लूज़ लूज़ पाए वेंदमि त कमु कीअं हलंदो मुंहिंजो

सुठी ड्रैस खपे लाईनिंग वारी मां चओ हीअ लूज़ लूज़ पाए वञ त न ठहंदो न प्लीज हिकु ड्रैस त सिबी ॾिए पंज सौ वठ जें वधीक छा हीअ

पोइ लाईनिंग अ लाईनिंग पवंदी शइ मूंखे मथे लाईनिंग वारी आहे घणो वधीक वठंदी आहे न घणो वधीक वठंदी आहे न पैसा ठाईंदीअ घणो वठंदीअं घणो वधीक ह त थो त ऐं कपिड़ो लाईनिंग जो विझजाइ ऐं ईअं न कॉटण जो माना रेशमी जो कपिड़ो ईंदो थी सुठो हा हलो हा हा हा हुओ त ख़बर आहे तॾहिं त तव्हां वटि अचां थी न ऐं इयो रेशमी कपिड़ो हूंदो हुते कॉटन जो हूंदो आहे न फटी वेंदो आहे हिकु ॾींहुं मां वरितो हुयो होॾे त हुओ सॼो ईअं फटी वियो मथी ड्रैस सुठी पई हेठां सॼो फटी वियो होयो कॉटन जो माना हलको बि हूंदो थी कपिड़ो हा हा हां सुठो कपिड़ो हुजे त झले त सही न हे हाणे पाया त वरी ॿिए पार्टी में बि पाए सघां वेठी आहे न तंहिंखां पोइ हा इअ ठीकु आहे ओके ओके अच्छा पोइ मां तोखे वधीक ड्रैसूं ॾिंदमि कपिड़ो वठी ईंदमि ठीकु आहे हा हा हा ओके ओके ओके हा हा ओके बाए बाए